हमारे भारत में स्वास्थ्य की देख भाल के लिए बहुत अच्छे सिस्टम हैं अगर अन्य देश की तुलना में हम भारत की तुलना करें तो हमारे देश में कई जाने जिला स्त्री हॉस्पिटल हैं बहुत जैसे एम्स भोपाल में दिल्ली में नागपुर में ऐसे बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं कहीं गाँव में भी छोटे छोटे हॉस्पिटल खुल गए हैं जिससे कि हमारा देश एक स्वास्थ्य के लिए जागरूक हो चुका है अन्य देश की अपेक्षा हमारे देश में जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पर यानी कि किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं होती साफ़ सफ़ाई बहुत अच्छे से होती है या और बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए लंबी कतार है जो लगी रहती है उसका भी यानी धीरे धीरे से ही होता है और जो खर्च है जो सीमित मात्रा में होते हैं यानी अच्छी दवाई भी यानी कम खर्चे में हमें प्राप्त हो जाती है और हमारे देश में जो सेवा भाव से जो स्वास्थ्य के लिए जो किया जाता है वह बहुत अच्छे से यानी कि सेवा होती है